हाँ हमारे रेडियो टेलीवीजन और प्रिंट जैसी मीडिया में हिंदी भाषा का उपयोग भी किया जाता है रेडियो में हमारे समाचार और कोई भी मीजुक सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो हमारे हिंदी में ही भाषा में ही बोले जाते हैं जो सारे सारे वर्ल्ड में हमारी हिंदी बहुत अच्छी पहचान है जैसे हिंदी को सारे लोग समझते हैं और टेलीविजनों में भी हम कोई भी कार्यक्रम देखते हैं तो हिंदी भाषा में ही चलते हैं और इनमें प्रिंट भी हिंदी भाषा में ही दी जाती है और मीडिया में भी हिंदी भाषा में दी जाती है जिससे सारे लोग हमारे इस भाषा को समझते हैं और हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और जोसे टेली रेडियो टेलीवीजन इनमें तो हमेशा ही हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर हिंदी ही भाषा चलती है और इसको ही बोला जाता है